अ बायद' अ आं मोनसे खोथा मिथिनो थाखाय आङो बायद'निसिम फ'न हरनाय जादों माने एम्फौ फिसियो होननाय खोनादों बायद'खौ अ बेवहाय नोंथाङा माबायदि माबायो जोथोन लायो बा मानिफ्राय एम्फौ जायो आरो बे एम्फौनो माबायदि मा होनानै फेदेरो माबोरै एम्फौ फिसाखौ एम्फौखौ जोङो मोननो हायो फिथोबखौ जोङो बोरै मोननो हायो बेनि सोमोन्दै फंनैसो खिन्था हरनायबा मोजां जागौमोन

अ ओं ओं ओं औ अ ओं ओं फिसा फिसाया ओं ओमफ्राय

अ आच्चा

अ

अ इन्दि बिलाइखौनो आरोना

औ औ

अ ओं ओं ओमफ्राय

अ आच्चा

अ माथो जायो ओं माथो जायो बा अ

दे दे दे दे होनबा औ दे अ दे दे बायद' दे